खेळ पिळग्यांनी चलत वतात संस्कृतीक गिन्यानान आनी कश्टटाय तिगोवन दवरतात केळां चड करून कथा आनी आक्यायिका जोडटात जाका लागून संस्कृतीक इतिहास जिवा उत्ता केळ समुदाय संवादान पोस पुसवण दितात समाजीक बंधन घटमूट कोत्ता परंपारीक खेळांत गांवगिऱ्या वाठारांची वाठाराची वेगळी संस्कृताय आनी मुळ्यां दिसून येतात केळां चड करून तळावी प्रतीक नृत्य आनी आख्यायीका हाचो वाचपाव जाता केळांतल्यान संस्कृतीक दायजाचो अभिमान उतखो जाता